हा हेलो क्रोमा ऐंटरप्राइसिस ॿुधायो छा पई मदद करे सघां मां तव्हां जी हा हा हा अच्छा त कलर वग़ैरह तव्हां इएं कुझु सोचे रखियो आहे कहिड़े कलर में खपेव हा हा कंपनी तव्हां जे कंपनी तव्हां जे हिसाब सां के भली सैमसंग वगैरह ऐल जी कैलवीनेटर इहे हलन इन जूं बि हाणे चंङियू सुठियूं सुठियूं फ़्रिजूं हाणे आयूं अथव जंहिं में कनवेटर वनवेटर सां अॼु कल्ह अचन थियूं छा था चओ वर्लपूल हा उहे बि असां वटि अथव पर कलर ॾिसणो पवंदो उन में ग्रे आहे कोन न बाक़ी तव्हां चओ त उन में हिकु ब्लैक कलर पियो अथव उन में अॻियां गुलन जी डिज़ाइन ठहियल अथव ऐं हिकिड़ो हा हिकिड़ो ॿियो ॻाड़िहो कलर बि अथव हुन में उहा बि डबल डोर अथव उन जी बि कनवेटर सिस्टम लॻल अथव तव्हां चाहियो त उहो ॾिसी सघंदा आहियो हू अॼु कल्ह उन में जीअं बर्फ़ वर्फ़ ॼमंदी आहे न त हूअ सॼी पाणी उन में हिकु बटणु ईंदो आहे आटोमैटिक हूअ अॻु में जीअं हूंदो बटणु दॿाइणो पवंदो हो पर सभु आटोमैटिक आहे अॼु कल्ह पाणी सॼी हूअ बर्फ़ वही करे हुन मां उॾामिजी वेंदी आहे तव्हां खे कुझु बि उहो करण जी ज़रूरत कोन अथव हा हा हा ई ऐम आई तव्हां कराए सघंदा आहियो न उहो तव्हां जे मथां थो थिए त तव्हां घणा ई ऐम आई कहिड़े हिसाब सां भरींदव साल लाइ बि आहे असां वटि ॾेढ साल लाइ बि आहे कहिड़ी बैंक जो कार्ड आहे उहो बि ॾिसणो पवंदो हा पर अगरि तव्हां ॾिसो कोमप्रेसर वगैरह जी त वॉरंटी तव्हां खे ॿिन सालनि लाइ मिलंदी बाक़ी अगर कुछ पार्ट टुटे वुटे थो यां छा कुझु त पोइ उन लाइ तव्हां खे वरी अलॻि सां चार्ज भरणी पवंदव उहो सभु तव्हां ॾिसो तव्हां कहिड़ी तव्हां खे वणे थी त पोइ सभु तव्हां खे उहो ॿुधाइबो कि कीअं ई ऐम आई वगैरह कीअं आहिनि इन्शोरेंस कीअं उहो सभु ओॾी महिल ॿुधाइबो तव्हां खे तव्हां पहिरियों पसंद कयो मिनीमम डाउन पेमेंट तव्हां खे चार हज़ार छ सौ ऐं पंजाह ॿावंजाह जे आस पास इएं कुझु भरणी पवंदव हा बाक़ी तव्हां तव्हां बाक़ी ॾिसो त पोइ उन जे बारे में पोइ ॻाल्हाईंदासे वधीक हा ठीक आहे तव्हां खे मां ॿई कलर ॾेखारियांव तव्हां पोइ ॾिसो तव्हां खे जेको वणे तव्हां उहो सलैक्ट कयो तव्हां खे जेको वधीक पसंद अचे जी जय झूलेलाल